آج کے اس ترقی یافتہ دور میں نوجوان نسلوں کو زندگی بھر پڑھنے کا شوق پیدا کرنے کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے عام طور پر بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے نظر آتے ہیں جنہیں پڑھنے کا بالکل بھی شوق نہیں رہتا ہے انہیں پڑھائی کی اہمیت کا اندازہ نہیں رہتا ہے تو اس لیے خاص طور پر نوجوان نسلوں کو چاہیے کہ زندگی بھر پڑھائی کو اپنا شوق بنائیں پڑھائی کی اہمیت کو سمجھیں اور تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہماری زندگی بھر کام آنے والی ہے اور اسی تعلیم کی وجہ سے ہمارا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو آج کے زمانے میں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے نوجوان نسلوں کے اندر پڑھنے پڑھانے کا شوق اس انداز سے ہونا چاہیے کہ گویا انہیں صرف پڑھنے پڑھانے سے مطلب ہو یا پھر ان کی زندگی کا اصل مقصد تعلیم ہی ہو اسی تعلیم کی بنیاد پر ہی بہت سارے لوگ ڈاکٹر انجینئر وکیل اور بڑے بڑے پروفیسر اسی تعلیم کی وجہ سے بنے ہیں ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ زندگی بھر اپنے آپ کو پڑھنے پڑھانے کی اہمیت کو سمجھیں اور اور اس کی اہمیت ہمارے لیے اتنی زیادہ ہے جتنا کہ آج کے زمانے میں کھانے پینے کو ہم لوگ اہمیت دیتے ہیں تو میں ان تمام نوجوان نسلوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ اپنی تعلیم تو یا اپنی پڑھائی کو ہر کام سے پہلے رکھیں ہر کام سے مقدم رکھیں اور یہ پڑھائی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اسی تعلیم کی وجہ سے ہم لوگ اپنے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں اور ہمارا مستقبل اسی تعلیم اور پڑھائی کے ذریعہ سے روشن ہو سکتا ہے